औ थायो जोंनि ओनसोलावबो नेपालि दं सावथालि दं रासबंशि दङ बिसोर अनेख थायो आरो बिसोरजों जोङो उन्दैनिफ्रायनो लोगो मोननानै रायज्लायो बिदिनो बिसोरनि भासाजोंबो रायज्लायो बिसोरबो जोंनि बर' भासा बिदिनो रायलायो आरो बुङो सोङो बहा थांदों बहा मादों बिदिनो बिसोरनि भासाखौबो जों रायज्लायो एसामिस दङ नेपालिफोरनिबो रायज्लायो नेपालिफ्राबो गुबुन जाथिफ्राबो जोंनि बर' रावखौनो रायज्लायो समाव आरो जोंबो बिसोरनि रावखौनो एखम्बा समाव बाहायो आरो रायज्लायो बिसोरजों जों रायज्लाय नांगौ जायो माखासे लोगो थायो आरो जों बिसोरजोंनो लोगो जायो हिन्दि रावैबो रायलायो बिसिनि भासाजोंल' बबेखौबा रोंजोबाबा बिसोरनि भासाखौ जोङो हिन्दि रावजों रायलायनांगौ जायो बिसोरबो रोंखायो जोंनि रावखौ बिसोरबो मिन्थियो आरो रायज्लायो गुबुन जाथिफोरा गुबुन हारिफोरा जोंनि रावखौसो बांसिन सोलोंनानै लायो बिसोरो जोंबोथ' जोंबोथ' रोङो बिसोरनि रावखौ जोंबो बाहायो औ जोंनि गामि खाथिआव गुबुन गुबुन जाथिफ्रा दंजोबो आरो हाबनानै थादेर जोबो जोंजोंनो थांलाय फैलाय लोगो जायो आरो रायज्लाय नांगौ जायो मानोना बिसोरबो मानसि जोंबो मानसि ओंखायनो बिसोरनि भासाखौबो जों रायज्लायो आरो बिसोरनि माबाफोरखौबो राज्लायनांगौ जायो बिसोरबो जोंनिखौ रायज्लायो जोंबो बिसोरनिखौ रायज्लायो गुबुन गुबुन अनेख रोखोमनि रायज्लाय नांगौ जायो सावथालनिखौथ' बारा रायज्लायनाय जाया बिदिनो नेपालि एसामिस बेफोरखौ बांसिन रायज्लायनाय जायो आरो सावथालफोरनिखौ बारा रोङा रायज्लायनो बिदिनो एसे एनै रायज्लायो मा ओंख्रि जाखो माखो बेखौ मिन्थियो आरो बिदिनो गुबुन जाथिफोरजों रायज्लायनांगौ जायो गुबुन जाथिफोरानो जोंनि थाखाय बो लोगोआनो लोगोखौ लोगो सानाबा जोंलाय माबोरैथो माथो होननो बिसोरजों जों रायज्लायगोन आरो बिसोरबो जोंनि रावखौ रायज्लायगोन बिसोरबो जोंजों रायज्लायगोन जोंबो बिसोरजों रायज्लायगोन बिदिनो रायज्लायै रायज्लायैनो जोङो बेबायदि खाथि खालायाव रायजो जागासिनो दङ दासिमबो बिदिनो अनलायनानै मिलायनानै थायो आरो जों गुबुन हारिफोरबाबो ज'यैनो रंजा बाजा थायो रायज्लायो बेरायो ज' ज'नो बिसोरनि रावखौ जोंबो रायज्लायो जोंबो बिसोरनि रावखौ रायज्लायो बिदिनो रायज्लायनांगौ गोनां जायो